ہاں ایک بار میں نے فیس کا میک اپ کا بیوٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی میں نے ایک بار بیوٹی مطلب پروڈکٹ بلیچ بلیچ میں نے خریدی تھی جو کہ فام بلیچ تھی میری جو چہرے کی وہ اسکین ہے کھال ہے وہ تواچا مطلب بہت زیادہ سینسٹو ہے مجھے ایسا پتہ نہیں ہیں تو وہ میں نے اس کو لگا لیا ٹھیک ہے وہ لگانے کے بعد پندرہ پندرہ منٹ بعد میرے چہرے پہ نا سر بہت ریشیز ریشیز ہو گئی ہے پورا مطلب لال پڑ گیا چہرہ چھل گیا تھا تو وہ جو پروڈکٹ تھا نا وہ مجھے اتنا گندہ لگا کہ میں نے سوچا کہ نہیں میں میں نے مطلب کہ وہ دوبارہ میں نے سوچا نہیں کہ میں زندگی میں اس کو دوبارہ کبھی استعمال کروں اس سیریس میں مجھے اس کا میں اس کا فیڈ بیک یہی دوں گی وہ بہت ہی گندہ تھا میں کبھی میں نے پھر دوبارہ بلیچ نہیں استعمال کری ہے کیونکہ مجھ سے ابھی تلک وہ بلیچ میں پتہ نہیں میرے فیس کے وجہ سے ایسا ہوا تھا بٹ مجھے نا وہ بالکل پسند نہیں آئے گی اور نا اب کوئی بھی طرح کی بلیچ نہیں استعمال کرتی توبہ کرتی ہوں کوئی بھی بلیچ آپ استعمال نہ کریں یہ بلیچ اسکین کو خراب کرتی ہے انفیکٹ فیم بلیچ تو بہت زیادہ